में बाल कटवाने ते तुस ओह् केह्ड़ा केह्ड़ा करने होने कट में ओह् कट कराना ऐ जेह्ड़ा शैल बी लग्गे सारें गी ते मिगी बी शैल लग्गे की मेरे बाल बी थोह्ड़े थोह्ड़े इंया खड़े होई जान बाल ते हून कोई कट करी ओड़ो आं मिगी बालें दा आं ठीक ऐ ओह् ते आई जाना ते उद्धर फिर तुस ओह् किन्ने लैन्ने होन्ने बाल कटन्ने दे ठीक ऐ जी आं में फिर आना फिर में बाल कटान तुंदे कोल